प्रवेश द्वार पर दहलीज़ पर पानी और गोबर मिलाकर छिड़काव करने के पीछे बहुत ही सरल अच्छा माना गया है हैं पुराने संस्कृतियों में ग्रंथों में गाय का गोबर से लीपने लीपने पर बहुत पवित्र माना गया है जिस लीपने से लीपने से नकारात्मक नहीं आती है अच्छे विचार आते हैं अच्छे विचार आते हैं और लीपने से से अच्छा लगता है और वह बहुत शुद्ध माना गया है और गोबर से गोबर गाय को को गाय में भगवान का रूप वास होता है होता है और गाय के गोबर से लीपना बहुत ही शुद्ध माना गया है माना जाता है जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं होते हैं और गाय के गोबर गाय के गोबर से से हम उपलें भी बनाते हैं जिससे हम खाना पका सकते हैं लकड़ी ना होने के कारण रन और कई फायदे होते हैं गोबर से से और गोबर से से गणेश जी भी बनाए जाते हैं उनकी पूजा भी होती है गाय के गोबर से से और लीपना बहुत ही शुद्ध माना गया है और बीमारी में भी काम आता है और जो खेतों में खाद बनाने में भी उपयोगी होता है गोबर और लीपना बहुत ही शुद्ध माना गया है जिससे नकारात्मकता नहीं आती घर में भी इस्तेमाल किया जाता है और जिस लीपने में जो गेहूँ भी डाल डाला जाता है उस पर अन्य और फ़िर डाला जाता है और बहुत ही अच्छा माना गया है गोबर लीपना प्रवेश द्वार पर दहलीज़ पर लक्ष्मी भी लक्ष्मी जी आती हैं भगवान नाराज़ नहीं होते है दहलीज़ पर अगर लीपा जाता है तो तो और नकारात्मकता भी नहीं आती जलाने में भी काम आता है उपलें बनाने में काम आता है खाद बनाने में भी काम आता है जिससे जिससे पेड़ पौधे भी अच्छे रहते हैं और शुद्धता मिलती है जिससे दीये बनाए जाते हैं ते हैं और